आमचे न्हू आमचे हितून भायर जावपाचे केन्ना बारा तेरा वर्सांचेर जाता आनी ते जाता आसतना तीन दीस हें धरप आसता चवथ्या दिसा सुद्दां पांचव्या दिसा मागीर देवाक वचपाचें देवाचे फुड्यान तेजे पयलीं वचप ना आनी ते हे केले म्हणटगीर ते तीन दीस चार दिसांनी ते हातरूण बीन धुवप सगले आनी मागीर हे करप मागीर तरी आनी थोडे तेंपान मागीर तुका भटा कडेन शुध्द अशें जावपाचें जाल्यार हें करता होम घालता तो होम घातलो म्हणटगीर मागीर देवाचें तुका किदेंय करपाक मेयटा आनी देवाचें केल्या उपरांत मागीर तुका देवा फुड्यान बीन कितेंय हें करूंक मेयटा न्ही आनी तेन्ना आनी मरता केन्ना घरान कोण मरता न्ही तेन्ना अकरय दीस सुद्दां धरता सुतक बारा दिसां कडेन मागीर तें जेवण घालप मागीर बरें दिसाक मागीर ते कोण जाता तेन्ना तेंचे भुरग्यांचे हे करता स दीस सुद्दां सात दीस सुद्दां तेंचे आसता सुयेर मागीर तेंचे ते हेंच बारसो करतात ते इकरा दिसांक बारा दिसां कडेन तो बारसो करून मागीर ते भुरग्याक पायण्याक घालतात नांव हे करतात त्या दिसा मागीर